जी हाँ पशुपालन के साथ पशुपालन के साथ बहुत से व्यवसाय होते हैं जैसे पशुपालन करने से उनसे हमको दूध भी प्राप्त होता है दूध से मक्खन भी निकलता है दही बनता है पनीर बनता है दूध का व्यवसाय भी अपन कर सकते हैं दूस दूध बेच के अच्छी ख़ासी आमदानी कर सकते हैं जैसे पशु अपन पालते हैं तो उसमें गाय भी पाली जाती है बकरी पाली जाती है भेड़ भी पाली जाती है जैसे भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है जिसके लिए कंबल प्राप्त कंबल बनाए जाते हैं जो ठंड के मौसम में काम आते हैं जैसे हें बकरी भी पाली जाती हैं जो सब कुछ दूध के काम भी आती हैं कुछ मांस के काम भी आती हैं उसको अच्छे ख़ासे से बेचे जाते हैं और आमदनी प्राप्त करी जाती है जैसे गाय पालने से उससे बछड़े मिलते हैं तो उसके बछड़ों से हम अपनी मतलब खेती किसानी के काम में उनको उपयोग करते हैं जैसे पुराने समय में जब ट्रेन नहीं थी तो लोग बैलगाड़ी से ही सफ़र करते थे बैल और गाड़ी बनाकर बैलों को जोतकर सफर दूर दूर तक के तय करते थे हें उसमें व्यवसाय अपना धरकर बाज़ारों में बेचने के लिए आमदनी प्राप्त करने के लिए हें जाते थे हें तो उससे उनका अच्छा बिजनेस ख़ासा प्राप्त होता था ठीक हो गए एक सौ तीस